हमे मैट्रिकमे पढ़ै रहिए ने तऽ बहुत हमरा दुर्घटना भै गेलै रहै एक जगह साइकिलसे गिर गेलिए रहै तकर बाद गोर हाथ छै काम नहि करै परिवार भी बहुत इस्थिति खराब रहै रऽ पढ़ैमे बहुत दिक्कत होइ रहै रऽ तऽ एगो दोस्तके पुछलिए भाइ अइसे अइसेके बात छै हमे कि करिए हमरा किछु उम्मीदे नहि छै कइसे हमर पढ़ाइ होतै तऽ दोस्त बोललै विष्णु जे काम किछु करही तब मैट्रिकमे एडमिशन लै ले कमसे कम मैट्रिक कै ले तकर बाद आगाँ अपना जॉब उब करिहेँ नहि तऽ एना परिवार कइसे आगू बढ़तौ कमसे कम अपना खिआल भी रखबही पढ़ाइ भी भै जेतै तब आगे बढ़लिए किछु घुमे गेलिए दुरगे पूजा रहै रऽ एगो दोस्त मिललै ओइजो ओ कहलकै रे हमे एक काम करै छिए हमे जरे चले ओइजे करहेँ काम बाहर हम कहलिए बाहर नहि जेबौ हम पढ़ै छिए पढ़िके कमसे कम इण्टर कैके तब हम आगे बढ़ैके छै हमरा पढ़बो करबै अपना घरो देखैके छै तनि हम्मर मम्मी पप्पा बहुत बेहाल रहै छै से बेमारीसे उलझन कारण हम नहि एन्ने ओन्ने जा सकै छिए हमरा तनि जे छै घरेपर रहैके छै पढ़ैओके छै अपना कामो करैके छै दुइ रुपो जिम्मामे रखैके छै तऽ विष्णु दोस्त बोललै ठीक छै अइसन बात छै ने तऽ किछु आओर काम करनाइ होइ छै तऽ साइडसे आओर किछु काम मजदुरिए हो सकै कै ले बाजार आर जाही किछु सबजी उबजी बेचिले तब अपना रुपा पइसा होतै तब आगे फेर पढ़ाइ स्टार्ट करिहेँ नहि तऽ एना फेर गड़बड़ भै जेतौ तब फेर एक जगह हम घुमे गेलिए रहै पटना इलाकामे परीक्षा रहै रऽ तऽ परिक्षे दैले गेलिए रहै तऽ वहाँ भी एगो बुजुर्ग मिललखिन रहै हुनकासे पुछलिए बाबा ई कहाँ आ गेलिए हँ हम ओ बोललखिन हिन्ने पटना छै घुमैके बहुत बढ़िआँ जगह छै घुमैके छौ घुमि ले नहि तऽ बढ़िआँ घुमि ले तनि तब फेर अपना